जेकर रांदियुनि जी ॻाल्हि कई वञे त रांदियुनि सां माण्हू स्वस्थ थो रहे तंदुरुस्त रहंदो तंहिं करे रांदियुनि खे जे वाधारे जे लाइ सरकार खे जेतिरो फंड हीअंर रिलीज़ करे थी उन खां उन फंड खे वधाइणु घुरिजे त उन सां छा पब्लिक खे बि उन पासे रुझान थींदो ऐं इन में पार्टिसपेट कंदा त खेल कूद खे वधाइण जे लाइ खेल कूद खे प्रोत्साहित करण जे लाइ सरकार खे फंड वधाइणु घुरिजे इन सां छा आहे सॼी जनरेशन बिल्कुलु स्वस्थ रहंदी ऐं स्वस्थ रहंदी स्वस्थ देश ऐं स्वस्थ पब्लिक त स्वस्थ देश ऐं विकास वधीक थींदो ऐं जेकर मूंखे मौक़ो मिले मूंखे मौक़ो ॾिनो वञे की भई मां खेलकूद जे मामिले में इन बारे में छा थी करे सघां त मां घणे में घणे घणो छोकिरियुनि खे प्रोत्साहित कंदसि छोकिरियुनि जे लाइ बि घणेई खेल रांदियूं आहिनि हाणे की जॾहिं की हाणे त छोकिरियूं किरकेट जी फील्ड में बि अची वियूं आहिनि पर हॉकी आहे खो खो आहे असांजा असांजे देश जा पंहिंजा जेके रांदियूं आहिनि उन्हनि ते असां वधीक फोकस करे सघूं था उन्हनि खे उन्हनि खे असां वधाए सघूं था जंहिंसां असांजे देश जो वाधारो थींदो